आथिखालाव बाहायजानाय दासान्दि बयनिख्रुयबो बांसिन बाहायजानाय एपस होननानै बुङोब्ला जों इउथुब फेसबुक गुगोल हवाटसाब बेफरबायदिखौनो जोङो ससियेल मेडिया याव जों गोबां बाहायो आरो जोंनि थाखाय बेफोरो मोनसे मोजां मोनसे जेरै मिनथियै मिनथियैखौ जों मिनथिहोनाय एबा जों गोबां गियानफोर सोरजिनो हायो बेफोरनि दारै जों जाय बाथ्राखौ मिनथियै बे मिनथियै बाथ्राखौ मिथिनो हायो आरो जोङो बबेबा जेनेखि हवाटसाफ नि गेजेरजों जोङो मेसेस फोर गेलेनो हायो नों अबावबाफोर दं बेफोरनि बागै जोङो नायनो हायो नायनो हायो जों नों अबाव दं मायाव दं बेफोरखौ जों नायनो हायो दा जोङो जोंनि जेनाखि आथिखालाव जों गोबां जोङो बेफोरनि बागै जोङो माखासे नुयै बाथ्राखौ नुयो जोङो मिनथियै बाथ्राखौ मिनथियो आरो जोङो बेफोरनि बागै मिनथियो आरो जोंनि थाखाय बेफोर बायदि जेंना जेंनायाबो गोबां जायो जोंनि जेनाखि जोंनि फरायनायाव जोङो गोबां जेंनाफोर जायो जोङो इउथुबावनो जोङो गोबां जेनाखि मानसिफ्रानो टुइनटि फर आवार गोदोसोनानै थायो दा बेफोरबायदि गोदोसोनायनि जाउनाव जेनाखि फरायसा जेनेखि समफ्राव माखासे जेनाखि फरायनाय याव जेनेखि फरायनांगौ टाइमाव जेनेखि फरायनो रोङा बेफोरबायदि जेनाखि इउथुब फेसबुक गुगोल हवाथसाब फ्राव थानायनि जाउनाव दिनै गोबां फरायसाफोरा फैलार जानांगौ जानानै फैदों एबा दिनै फरायनायाव गोसो गैया जानानै फैदों फैदों दा बेफोरखौ बेफोरनो जाहैबाय मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे जेंना एबा दिनै एस एम एस गेलेनायफ्राव दिनै गोबां एस एम एस गेलेबाय थानाय बेफोरनि गेजेरजों गेलेबाय थानायाव दिनै फरायनो बानाय गोबां जेंना आरो जोंनि माखासे जेनेखि गोबां जोंनि गथ'फोर जेनेखि जोंनि लाइमोन जेनेखि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां मबाइल फोरजों जेनेखि मबाइलाव जेनेखि गेम गेलेनाय गेम गेलेनायनि जाउनाव दिनै गाव गावनि जिनेखि लाइफ दानायनि जिनेखि बिमा बिफानि जिनेखि मिजिं सुजुनाय बै मिजिङा दिनै बिमा बिफानि बायदि फैलार जादों सोरनिबा दिनै गथ'नो जिनेखि मबाइल होनानै दिनै जिनेखि मबाइल खौ लानानै मोजां खामानियाव बाहायनो रोङैनि जाउनाव दिनै जेनेखि बिमा बिफानि मोजां साननाय मोजां मिजिं बेफोरो दिनै फैलार जादों दिनै फिसाफ्रा दिनै मबाइल खौ लानानै दिनै मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै दिनै फरायनांगौ समाव फरायाखै दिनै जायनि जाउनाव दिनै टुइनटि फर आवार थानायनि थाखाय फरायनांगौ समाव फरायैनि थाखाय दिनै जोंनि जिनेखि रिजाल्ट फोर जिनेखि फरायनायफोरनि बिथिङाव गोबां गाज्रिफोर जानो जादों आरो जोङो बुंनो हायो जोङो फोरनि जिनेखि ससियेल मेडिया जेनेखि इउथुब फेसबुक गुगोल नि जुनै जोङो गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो जोङो बुजिनो मोनै बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनो जोङो जोङो बेफोरावनो बेफोराव जोंनि मोनसे मोजां खाबु एबा जोङो मोननाय खाबु जोङो दिनै जोङो अबेबा मोनसे गोजान मोनसे जायगायाव मोनसे जाथाय जादों बे जाथायखौ जोङो इउथुब गुगोल नि हवाटसाब नि जुनै जोङो मोनथिनो हायो उमुग जायगायाव ए बेफोरबायदिसो जादों नैबेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो मोनथिनोे मोनो बबेबा जायगायाव माबा मोनसे एकसिदेन्ट फोर जादों बेफोरबायदिखौ खौ इउथुब नि गेजेरजों मोनथिनो हायो आरो जोङो गोबां जोङो मोनथिनो हायो बेफोरनि बागैनो जोङो मोनथिनो हायो